साढ़ा अस डोगरी डोगरा कल्चर च एह् पाने आं कपड़े सुत्थन कमीज़ पाने आं दपट्टा लेदा होंदा सिर ढक्के दे होंदे नत्थां पाई दियां होंदिया टिक्के पाए दे होंदे बाह्में च चूड़े पाए दे चूड़ियां दियां होंदियां ते बंदें साढ़ें तम्बी कुर्ता पांदे ते सिरै पर पगड़ी पाई दी होंदी गमछा लेदा होंदा उ'न्ने मुंढ़ै पर ते पैरें भाएंं जुत्ती पाओ भाएं चप्पल पाओ ओह् किश बी पाए दा होंदा अज्जकल ते बड़े बड़े फैशन चली दे अज्जकल दे बच्चे ते पांदे निं है'न साधे डोगरें च इ'यै पांदे न जादै जनानियां सूट जादै केईं पांदे ट्राऊजर ओह् निं असें ओह् निं पाने असें सुत्थन ते कमीज़ ई पानी सिर ढक्की रक्खने नत्थां पाई लैनियां चूड़ियां पाई दियां होंदियां टिक्के पाए दे होने साढ़े बिच इ'यै जादै डोगरा कल्चर बिच मर्दें इ'यै पाने केईं अज्जकल जेह्के ते पैंटां बी पान अज्जकल जमाना थोह्ड़ा चेंज होई दा अज्जकल लगी पेदे पैंटां पाना बा नेईं पर केईं जगहा नेईं छोड़ेआ अपना ते ओह् कोईं तम्बियां ते कमीचां ई पादे तम्बियां कमीचां पांदे ते चला दे न जेह्ड़े स्याने स्याने बजुर्ग होई दे डोगरें च ते ओह् पांदे न अपनियां पगड़ियां ब'न्नी दियां उ'नें ते बच्चे लग्गी पौंदे आक्खन की तुसें केह् पाये दा जमानै पर चलो हू'न जमाना बदला दा अज्जकल पैंटां चली दियां जिंदियां ओह् जिंदियां पैंटां पादे ओह् आक्खदे नेईं अस जेह्ड़ा पांदे असें इ'यै पाना असें निं पौंदियां जिंदियां पैंटां हू'न असें ठोती तम्बी कुर्ता गै पाना जि'नें पानियां ते ओह् पाओ असें नि पौंदियां ते जनानियां दिक्खो जेह्ड़ियां स्यानियां न ते उ'नें सुत्थनां पाई दियां कमीचां पाई दियां अजकल दियां कुड़ियां न ओह् कुत्थें पा दियां न ओह् आखदियां नेईं असें हू'न पैंटां पानियां असें हू'न ट्राऊज़र पाने न ते जनानियें बेचारियें उ'ग्गै पांदियां न सुत्थनां कमीचां गै उ'नें ढक्के दे सिर चौबी घैंटें ते अज्जकल कुड़ियां दपट्टे गै नेईं लैंदियां ते सिर कुत्थें ढक्कने न उ'नें अजकल कुत्थें बच्चे सुना दे अज्जकल दे ओह् आक्खदे नेईं हू'न जमाना चेंज होई दा हू'न डोगरी आह्ला छोड़ो ते इंग्लिश आह्ला फगड़ने आं हू'न अस जियां दुनियां चला दी हून असें बी इं'या चलना पिछला ज़माना छोड़ी देओ हू'न अग्गें आह्ला दिक्खो हू'न कियां कियां हू'न जमाना चेंज़ होआ दा इं'या तुस बी चेंज़ होवो पर डोगरी अस ओह् बी सुनने आं उं'दी बी सुनदे आं अस अपना गै चलाने आं ते असें सुत्थन कमीज़ ई पानी ते असें सुत्थन कमीज़ ई पानी ते असें नेईं पैंटां पानियां ते असें हु'न नेईं पैंटां पौंदियां असें पज़ामें निं पाये ते पैंटां कुत्थें पानियां न अस सुत्थनें बिच ई खुश आं ते सुत्थनां ई पानियां